میرے گھر کے کچن میں بےشمار برتن موجود ہیں جن سے ہم کام لیتے ہیں طباخت میں بھی کافی کام لیا جاتا ہے اور اِس کے علاوہ جب دسترخوان لگایا جاتا ہے چُنا جاتا ہے اُس وقت کھانے کے وقت بھی بھی بہت سے برتن استعمال میں لیتے ہیں ہماری کچن میں ایک بُنیادی ضرورت کوکر ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے کوکر میں گوشت وغیرہ آسانی کے ساتھ جلد پک جاتا ہے سیٹی لگا دیتے ہیں تو گوشت وغیرہ جلدی گل جایا کرتا ہے اِسی طرح فرائی پن ہیں فرائی پن پہ بھی ہم کام لیتے انڈے وغیرہ کا آملیٹ بناتے ہیں اِسی کے اوپر اِسی طریقے سے ہمارے گھر میں لوہے کی کڑاہی بھی ہیں جس پر سبزی وغیرہ پکاتے ہیں اور اگر مچھلی پکانی ہوتی ہے تو بطوِر خاص لوہے کی کڑھائی کا استعمال کرتے ہیں اِس کے علاوہ مختلف دھات کے بھی برتن ہیں چینی کا پورا سیٹ ہے جسے بطور خاص جب مہمانوں کی آمد کے موقعے پہ نکالا جاتا ہے اور دیکھنے میں خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور اکرامِ ضیف کی ادائیگی اکرامِ ضیف کا بہترین مظہر بھی ہوتا ہے اِسی طریقے سے اسٹیل کے برتن ہیں اِسی طریقے سے مٹی کے برتن بھی ہیں جن میں بطور خاص مٹی کا پیالہ ہے جس میں پانی وغیرہ پیتے ہیں پانی پینے کے استعمال میں لیتے ہیں اور اِس کے علاوہ ہمارے گھر میں پلیٹیں بےشمار ہیں کٹورے ہیں چمچ ہیں اور سالن اور چاول نکالنے کے لیے چمچ الگ ہیں اور کفگیر ہے جس سے ہم چاول نکالا کرتے ہیں اِسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی بھی ہیں چھوٹی چھوٹی تشتری بھی ہیں جن میں مہمانوں کی آمد کے موقعے پر دال موٹا وغیرہ اور بسکٹ وغیرہ یا پھل وغیرہ کاٹ کر کے اُس میں پیش کرتے ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں